जी मेरी रवि गुप्ता से बात हो रही है जी भैया मुझे दो दिन के लिए स्कार्पियो बुक करनी थी मैं अपने परिवारजनों के साथ हम दो दिन के लिए अलवर की अलवर की सड़क यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए गाड़ी हम खुद चलाएंगे हम ये इतना जानना चाहते हैं कि आप प्रत्येक किलोमीटर आप कितना आप आप कितनी कीमत लेंगे जी भैया पंद्रह दस रुपए भैया ये तो कुछ ज़्यादा महंगा हो गया आप छः रुपए तक कर दीजिए जी भैया नहीं दस तो बहुत ज़्यादा हो गया ठीक है न आपकी ना मेरी हम आठ रुपए पर फाइनल करते हैं जी ठीक है हम दो दिन अलवर जाएंगे तो हम पहले दिन जब यहाँ से जाएंगे तब पहले दिन हम वहाँ पे सुसाइड पॉइंट और किले विले देखेंगे और उसके बाद हम आते समय सड़क या जब हम वापस आएंगे तब हम अजबगढ़ भानगढ़ और उसके आसपास के जो किले और जो जगह हैं हम वो देखते हुए आएंगे जी भैया हमें दो दिन तो लगेंगे ये सब पूरा घूमने में तो हम आपको दो दिन बाद आपकी गाड़ी वापस कर देंगे जी हाँ गाड़ी तो हम खुद चलाएंगे और हमें किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं हैं हाँ जी हम दो दिन बाद आएंगे तब आप अपनी गाड़ी हम यहीं से ले लीजिएगा जी धन्यवाद